हैल्लो हां आवाज आ दी ऐ मेरी आ दी मेरी अवाज अच्छा तुस आखा दे हे ओह् डिस्कस करना जेह्ड़ा उस सीन दे बारे च जी अच्छा नेईं जेह्ड़ा तुस स्क्रिप्ट लिखा दे ओ एह् केह्दे बारे च ऐ अच्छा

जी जी अच्छा जी जी जी दस्सो में जरूर में बड़ा खुश किस्मत अपने आप गी समझना तुस मेरे कोला पुच्छा दे ओ तुस इन्ने अच्छे मझे दे आर्टिस्ट ओ अग्गे वि तुसैं बड़ा कम्म कीत्ते दा ऐ ते तुंदे पैह्ले वि इक दो में दिक्खे न जेह्ड़े तुंदे प्रोजेक्ट मि बड़ा अच्छा लग्गेया ते अज मिकी तुस पुच्छा दे ओ मि अच्छा लग्गा दा तुस एह्दे बारे तुस पर्टिक्यूलरली चर्चा करियै केह्ड़ी चीज पुछना चाहते हो

अच्छा

दिक्खो दिक्खो तुस जि'यां आखा दे दिक्खो इक ग्रां दा मुड़ा ऐ ठीक ऐ असें इक दो लोकेशनां जेह्ड़ियां ग्रां दि'यां जरूर चाहिदियां के उ'दे घर दा म्हौल असें दस्सना ओह्दे च कि उदे कनेह् हलात च ओह् रोह्नदा हा यां ओह्दा जेह्ड़ा ग्रां हा ओह् किन्ना पिछड़दा हा दूर दरेडा ग्रां दस्सना असें ठीक ऐ ओह्दे च असें एह् हाईलाइट करना एह् चीज उजागर करनी ऐ के बड़ियां घट फैसिलिटियां बड़ियां घट सहूलतां उदे कच्छ ऐ हियां लेकिन उस्सी शौक हा ठीक ऐ ते किसे वेल्लै अस कोई क्हानी कुसेई सनाना चाहने आं यां दस्सना चाहने आं ना उदे च असीं इमेजिनेशन कल्पना वि इस्तेमाल करनी ऐ ठीक ऐ उस्सी थोह्ड़ा अस उदे च एह् प्रोजेक्ट करी लैगे कि उदे पिता जी जेह्ड़े ओह् करसान न जां और कोई कम्म करदे न ते ओह् म्यूजिक गी यां गाने गी इन्ना एन्करेज नेईं करदे ठीक ऐ उ'नेंगी लगदा के फजूल दियां चीजां न एह् शड़ा हाबी आह्नगर यां शौकिया तौर पर कीता जाई सकदा ऐ लेकिन इस्सी अपना प्रोफेशन नेईं बनाई सकदे ते फिर ओह्दे च अस एह् बि कोशिश करगे उंदे घर दी हालत दसगे के मते अमीर वि नेईं हैन ठीक ऐ ना सोखे लोक निं हैन ते उंदे आस्तै दो डंग दी रुट्टी दा जेह्ड़ा जगाड़ करना ओह् जैदा जरुरी ऐ समझ आ दी में केह् आखा ना ठीक ऐ ते कुछ चीजां इस स्टोरी च एह् जरूर हाईलाइट करगे के दे हैड वेरी लिमिटिड मीन्स उंदे कच्छ अपनी गुजर बसर आस्तै मते संसाधन उंदे कोल नेईं ऐ हे लेकिन जाकते गी म्यूजिक दा बड़ा शौक हा ओह् घरे दे कम्म करदे करदे जि'यां डंगरे गी चराने आस्तै लेई जंदा हा ते उत्थे ओ बंसरी बजांदा हा जां होर कोई घरे दा कम्म करदे करदे होई सकदा ओ अपनी कैनी बजा दा यां कोई पीपा बजा दा ते उदे च वि उस्सी बड़ा शौक ऐ म्यूजिक बजाने दा इदे कन्नै अस दस्सी सकनेयां के उस्सी म्यूजिक कन्नै किन्ना प्यार ऐ ओह् अगर पढ़ाई वि करदे अस दसगे उस्सी ते ओह्दे च वि अस एह् हाईलाइट करगे के पढ़दे पढ़दे वि ओ कुछ बड़े रिधम कन्नै यां सुर च कोई चीजां करा दा ते एह् इक इक लोकेशन यां इक पोइन्ट इदा एह् आइया ठीक ऐ दुआ अस उ'दा स्ट्रगल थोह्ड़ा एह् वि दस्सी सकने आं जे ओह् शैह्र कि'यां पुज्जा उदे च अस कोई इंसिडेंट कोई ऐसी घटना दस्सी सकने आं जिदा उ'दा कोई ऐसा सबब बनिया शैह्र जाने आस्तै ठीक ऐ और कोई चीज इक ते ग्रां दी लोकेशने तुसें में समझाई'ओड़ेया हुन और

जी हां ठीक ऐ मिकी बड़ा अच्छा लग्गेया आईडिया तुंदा बड़ा अच्छा ऐ बट में चाहंग जे तुस ना कुसे दिन मिकी पर्सनली आइयै मिली वि लाओ ठीक ऐ ना फोन उप्पर इन्नी खुलियै गल्ल निं होई सकदी ते ना गै में इन्ना तुसें समझाई सकना तुस इक कम्म करो कुसे दिन टैम कड्डो मेरे कोल आओ ते मेरे स्टूडियो च बेहियै दोएं चाह् दा कप वि पीगे ते और वि होई सकदा चाह् दियां चुस्कियें कन्नै और बि आईडिया जेह्ड़े हैन साढ़े कच्छ आई जांगन ठीक ऐ ना ठीक ऐ जरूर